नमस्ते डॉक्टर मेमसाब जी आप आप आप व्यस्त तो नहीं है न वो आपसे बात करनी थी वो क्या है कि मेरा न काफ़ी दिन से तबीयत ठीक नहीं चल रहा है तो आप थोड़ा बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए और कैसे ध्यान देना चाहिए तो थोड़ा काफ़ी दिन से थोड़ा बुख़ार जैसा हो रहा है और साथ ही साथ में काफ़ी पेट में दर्द भी हो रहा है तो काफ़ी गर्म पानी कुछ दिनों से गर्म पानी और ये सब पीने का वो किया पर कुछ मदद नहीं मिला तो आप कुछ अगर कोई उपाय या कोई दवाई अगर बता सकते हो बुख़ार तो वैसे पहला दिन आया था उसके बाद फिर दवाई लिए थे उसके बाद से तो आया नहीं पर अभी फिर आज सुबह सुबह फिर आया और एक सौ दो था

अच्छा

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है तो ये तो पहले तो मेन कॉज़ ये क्या कहते हैं उसका बुख़ार का हो गया पर जो पेट दर्द का जो आपको बोल रहे वह काफ़ी दिन से लग रहा है और गर्म पानी पी रहे हों या कुछ भी वो कर रहे तो एक दम आराम मिले

नहीं हम आप समझ नहीं रहे जैसे मेरा तो मेरे घर में तो सब टाइम पर होता है चावल तो एक दम हम चावल नहीं खाना पसंद करते हैं और क्या कहते हैं टाइम से वा उठ लेना उठना सब होता है तो कोई सीरियस बात तो नहीं होगा न अच्छा तो आप कोई आप कोई मतलब मेरे को कोई दवाई जो है आप हमको भेज दीजिए कि क्या लेना है और आप मेरे को बता दीजिए अगर पेट दर्द का कोई टेस्ट वेस्ट करवाना है तो फिर हम वो करवा कर फिर आपसे मिलने आएंगे जी हम आपको फ़ोन करके बता देंगे अगर कुछ दिक्कत होगा तो ठीक है ठीक है नमस्ते